साढ़े बारी दा टैम जेह्ड़ा ऐ ते कुछ होर ही अग्गें बच्चे जेह्ड़े ते उ'नें कु'त्थे करने ना एह्कड़े साढ़ा कुछ हून ते कोई ब्याह गै होई गेआ जियां कोई ब्याह लाई लेऔ ते पैह्ले साढ़े सगन सेड़ने होंदे न पुच्छन जाना पैह्ले ब्याह आह्ला जाना पौंदा पुच्छन फिर पंतै गी पुच्छने पौंदा कंदू सगन सेड़चै ते कदूं करचै महूर्त कढाने पौंदा टिबड़े मलाओ

पैह्ले टिबड़े मलांदे कुड़ी दे मुड़े दे गुण किन्ने न मिले मित्रता मिली जानी कोई जात केह् ऐ इं'दी ओह् बी पुच्छने पौंदी जात मिली ऐ केह् नेईं ते जेह्ड़े अजकल आहले बच्चे न जेह्ड़े ते उ'नें कु'त्थें एह्कड़ियां करनियां ना जातां पातां दिक्खनियां न जेह्ड़ा मन करदा अज्जकल लेई आंदे जेइयै पुच्छदे गै नेईं सगन सेड़ो ब्याह् आह्ले पैह्ले साढ़ा रबाज ऐ कि पैह्ले ब्याह करना ते पुच्छना पंतै गी पुच्छना सगन सेड़ने सत्संग कराना करो सारे काट बंडने काट छपाने रुट्टी खलानी लोकें गी सारें गी किट्ठे करियै अज्जकल आह्ले जेह्ड़े कुछ निं मंदर जाना देवतें दे जाना बच्चे अज्जकल आह्ले जंदे निं इ'नें ठुआलो ते सुत्ते दे गी निं उठदे अज्जकल बच्चे बारां बारां बजे तकर सेई रौंह्दे न अज्जकल दे बच्चे जेह्ड़े ना मां प्यो गी ते मन्नदे गै निं ऐ कुछ बी ते केह् करना कोई कोई कपड़े दस्सो कि एह्कड़े पाओ दे बच्चे सुनदे गै निं अपनी मर्जी चलांदे न एह्कड़े पाने असें ओह्कड़े पाने सुनदे गै निं गल्ल अज्जकल दे बच्चे अस हे जेह्ड़े साढ़े जमान्ने हे ते अस मन्नदे हे जिन्ना साढ़े बड्डे आखदे हे ते अस उयां गै चलना जेह्ड़ा सूट लुआना असें उ'ऐ गै लाई लैना जियां कोई सानूं ब्याह शयाह् च बनाइयै लेना असें उ'यां गै चली जाना बनियै अज्जकल दे बच्चे सुनदे गै निं अज्जकल दे बच्चे आखदे ना अपनी मर्जी चलानी असें जे अगर बजार चली जाओ ते ड्रेस एहकड़े सूट लेई देचै ते ओह् आखदे ना असें एह्कड़ा लैना सूट एह्कड़ा लैना गै निं ते कोई चप्पल लेई देओ ते ओह् बी नेईं लैनी कोई मर्जी दी फिर अस केह् करी सकने फिर बच्चें गी दिक्खयै गै चलने पौंदा फिर जियां ओह् आखन उ'यां गै लैने पौंदे उं'दी मर्जियें कन्नै गै सब कुछ अज्जकल दे बच्चे पैह्ले जंदे हे मां प्यो ठुआलदे हे बच्चें गी साढ़े जमान्ने दे बिच्च

पढ़ने आह्ला कोई उं'दा ध्यान नेई रेह्दा अज्जकल बच्चे गी फोन देई ओड़ो ते बस उ'यै सब कुछ ऐ फोने दे बिच्च दिखदे रौंह्दे गेमां दिक्खो एह् दिक्खो साढ़े जमान्ने च कोई पता गै निं ही होंदा फोन होंदे बी हैन चलो सारे किट्ठे मिलयै बौह्ना साढ़े जमान्ने दे बिच्च अज्जकल दे बच्चे बस फोन फड़ी लैंदे न ते बड़े रौंह्दे कल्ले कल्ले अपने अपने अंदरै च साढ़े जमान्ने कुछ होर ही असें स्याने गी पुच्छियै चलना अज्जकल पुछदे निं जिद्धरै गी मन करदा उद्धरा चुकदे चोलो ते चली पौंदे